हमारे यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में खेल खिलाने के लिए सरकर ने एक ओलम्पिक योजना चलाई है जो ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर से खेली जा रही है तो यहाँ पर ग्रामीण यहाँ के लोग एक खेल होता है उसमें भाग लेते हैं और अपने खेल को कौशल करने के लिए अच्छा सा प्रदर्शन करते हैं जैसे ओलम्पिक में खेल खेले जाने वाले क्रिकेट है क्रिकेट है फुटबॉल है वॉलीबाल है तो अच्छे अच्छे खेलों में यहाँ पर लोग अपना कौशल दिखाते हैं और विकसित होने के लिए उनको भावुक करते है और आगे खेल खेलने के लिए जाते हैं तो इसलिए हमारे यहाँ पर ओलम्पिक खेल के बारे में बहुत अच्छा कौशल विकसित होता जा रहा है